तुका मेळून खूब बरें दिसलें आं हांवें तुज्या भाशेन टॅक्सिवालो केन्नाच पळोवंक ना टॅक्सि खूब क्लिन आसा तुजोय वावर खूब बरो दिसलो म्हाका तुवें चड पयशे घेवंक ना टायमार पावयले म्हाका तुका लागून हांव टायमार पावलो आयज थॅक्यू आं तुका मेळून खूब बरें दिसलें